आं कोण उलयता हय हय आमचें शॉप आसा कितें जाय आशिल्लें आतां हो सिझन म्हळ्यार वोवळां वोवळां आसतलीं ती आतां लग्नाक बी उपेग पडटा नी सो वोवळां मेळटलीं मोगरीं सुरंगा आनी हातो तुमकां कितें जाय आशिल्लें ना पड म्हणचे तुमकां कित्या खातीर जाय तीं माळपाक कांय देवाक घालपाक आं ओके माळपाक दोन पोड आनी दोन मिटर वोवळां म्हणचे तुमकां कितें लग्नाक तीं कांय बेश्टीं आं डॅकोरेशनाक दोन मिटर पुरो जातलीं तर वोवळां स्पेशली तीं यूज करता न्हवऱ्या आनी व्हंकलेक मातशे तुमी आं आं आं बरें दोन मिटर नी ना पयलीं सांगल्यार मातशें बऱ्या पडटा आशिल्लें नी कित्याक मागीर सोंपत बीन जाल्यार मागीर एन्ड टायमार मेळची ना नी हय हांव चारूच मिटर दवरतां कित्याक सांग दोन मिटर म्हटल्यार तीं सामकींच कमी जातलीं तीं डॅकोरेशनाक पावचीं नात एक किलो मोगरीं आं आं बरें बरें मोगरीं मोगऱ्यांचो रेट मातसो चड आसा आं हें नी सिझन नी आतां सामको आनी हें हें नाका हातो हॅलो आं सांगा सांगा कट जालें हय हय बेस्ट आसा आं तीं तुका आतां हीं बरी नी आतां ती मेळनात बरें चार मिटर वोवळां एक किलो मोगरीं एक हातो आनी दोन सुरगांचे पोळ जालें नी आनी कितें म्हणून ऑर्डर करूं नांव शै शैले आं बरें बरें बरें तुमचो एमाउंट जातलो साडे आठशीं रुपया जातलो बरें बरें